जोङो लोमजाबा साजाबा जोङो डक्ट'रनाव लांनानै जोङो सिखित्सा खालामनाय जायो आरो खाथि खालायाव डक्ट'रनाव लांनानै जुदि जायाब्ला जों गोजान गोजान डक्ट'रनाव लांनानैबाबो जोङो सिखित्सा खालामो दा बे सिखित्सा खालामनायाव प्र'मान मोनबासो मोनबाय मोनाबा बिदिनो बहुत दिग्दार जाबाय थायो आरो गारि मथर गैया मालायनिफ्राय भारा बेलेगनि भारा लानानै थांनांगौ गोनां जायो डक्ट'रनाव थांबाबो बेफोरबादिनो बहुत खस्थ' जागासिनो दं जोंनिनो गामियाव मानसिफ्रा बेबादिनो जानानै जोङो डक्ट'रनाव लांबाबो हामा खिसुमान खिसुमाव प्र'मान मोनो खिसुमान हामो खिसुमान हामा बेबायदिनो जायो आंहाथ' बुरैया बिदिनो जाबाय मास मोननै मोनथामसो खालामबाय डक्ट'रनाव लांबाय धेकियाजुलियाव लांबाय तेजपुराव लांबाय हामा दा उनाव मानसिफ्रा बुंदोंमा बे सिगाङावनि करनानि सुनाया बे जों सुजादोंमोनना बेनिफ्रायनो गासैबो उतफन्न' बेरामा सिखारदों आरो बे बुरैनाव

जुनारफोरनि बेराम जानायालाय बिदिनोसै अमाफोर लायो अमायाव बेराम जानानै थैलाबायो एखमबा आरो दाउ दाउवाबो दैज्लां बोथोरफोरनि बेराम जायो जानानै बिदिनो थैलां जोबो दा जोङो होनबाबो जोङो थैबाबो ओरैनो थैयो ओरैनो बायनानै लाफिनो जोङो नङाबा जोंहा थाखा फैसानो मोननो थाङा बेफोरखौ गिदिर गोलाव फोलावनानै जोङो फानो फाननायाव जोङो फन्द्र' हाजार दस हाजार ओरै मोननाय जायो जों अमाखौ आरो दाउफोरा नै दा खेजियाव सारिस' सारायथिनस' बेबायदिनो जों फाननानै जानो मोननाय जायो आरो दा बे बेराम आजार जायोबा जोङो खिसुमान दाउनिबो मुलि लाबोनानै डक्ट'रनि मुलि लाबोनानै जोङो होनाय जायो माइरङाव लगायनानै सारना होनाय जायो दाउनो आरो अमानिफ्रायबो जों डक्ट'रफोरनाव मुलि लाबोनानै होयो आरो खिसुमान डक्ट'रखौनो लिंबोनानै बिजि होनाय जायो अमानो बेबायदिनो जों खालाम खालाम फेदेरनानै जोङो दुइ एक फैसा जों मोनो आरो जोङो बेबादिनो जायो जोङो आतमास नौमास ओरै फिसिनो हाबा जोङो दस फन्द्र हाजार फन्द्र हाजार अथ्र' हाजार ओरै मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो आबाद खालामनानै जोङो बिदिनो थाखा फैसा थाइसे थाइनै बुथुमानै जों फिसा फिसौफोरखौ जोङो इरैनो एसे एनै लेखाखौ फोरोंनो हायो आरो दा जोंहा बेयाव इसे आखाइया ओंखारहैयो आरो दाउ अमा फाननायजों बिदिनो फिसौफोर लेखा फरायनाय आजिखालि लेखा फरायाव बहुत थाखा फैसा नांगौबो जायोना बेबादिनो जों खालामनानै जों बिदिनो फेदेरगासिनो दं आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय